علی گڑھ ضلع میں اہم ثقافتی اور سماجی روایتیں بہت ساری ہیں بہت چیزیں اس میں شامل ہیں جیسے زبان کی بات کریں تو اردو زبان کا یہاں چلن ہے مذہب میں یہاں سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں رسم و رواج میں یہاں شیروانی پہننے کا چلن ہے شیروانی پہنتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کا چلن ہے اچھے سے ہم سلام کرنے کا یہاں پر چلن ہے مختلف مذہبی مسنیات میں جو ہے یہاں پہ مشغول ہوتے ہیں جس طریقے سے سےعلی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک تہوار سر سید ڈے کو ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے اور یہاں اگر کوئی غیر ملکی آئے گا تو ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا علی گڑھ مذہبی طور سے کافی اچھا ہے کافی خاص ہے اور اس کو یہاں کے چیزیں سیکھنی چاہیے یہاں جو تہذیب ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ ہمیں اس کو بتائیں گے اور اردو کے بارے میں تھوڑی اور تعریف کریں گے یہاں بننے والے تالوں کے بارے میں بتائیں گے